हा साईं जय झूलेलाल

हा हा मां गौतमु थो ॻाल्हायां साईं चयो हा हा समुझी वियुमि साईं हा हा हा हा साईं

त हू त साईं मां हिकु बार तव्हांजे घर अचां ॾिसां भई तव्हांजे माना ख़ुदि ॾिसां किथे आहे कीअं ठहींदो छा ठहींदो पोइ हुन हिसाबु सां मां तव्हांखे सॼो ॿुधाईंदमि की रूम केतिरो ठहींदो छा ठहींदो ख़र्चो ख़र्चो घणो ईंदो कलर टाइल्स ऐं मज़ूरी जो ख़र्चो ॿिया बि नंढो वॾो ख़र्चु आहे सीमेंट बजिरी हू त मां सीमेंट तव्हांखे ॾिसी करे ई ॿुधाईंदुमि इयं कीअं तव्हांखे ॿुधाए छॾिया

हा हा त मां साईं उहा ई त चयां पियो की भई हिकु बारु घरि ईंदुमि मां सॼो नक्शो ॾिसंदुमि मूं वटि नक्शो पियो आहे न मां नक्शो ॾिसंदुमि की छा थींदो कीअं थींदो ऐं कीअं ठहंदो पोइ हुनजे हिसाबु सां पोइ मुंहिंजे मज़दूरनि खे कमु ते लॻाईंदुमि पोइ सीमेंट बजिरी कलर वलर हुनजो ख़र्चो ईंदो सॼो उहो बि त तव्हांखे ॿुधाइणो आहे न उहो ई त हा उहो ई त चवां पियो छो की कमु पाणि खे बढ़िया कराइणो आहे इय त कोन्हे की हा भई नंढो वॾो कमु आहे या छा कमिरो ठाराइणो आहे इहा थोरी ठहिंदो पहिरीं नक्शो ॾिसी ॾिसंदुसि की एतिरो कमिरो ठहिंदो वरी कमिरे में घणा फ़र्नीचर ईंदा पलंगु किथे पवंदो सॼो सॼो तव्हांखे ॿुधाइणो पवंदो न उहो बि ज़रूरी आहे भई तव्हांखे सॼो ख़र्चो ॿुधाइणो पवंदो की कलर जो हिनजो एतिरो ख़र्चो लॻंदो एतिरा माण्हू लॻंदा एतिरा मज़दूर लॻंदा ऐं घणे टाइम बि ॿुधाइणो आहे की घणे टाइम ताईं ठही वेंदो केतिरो टाइम लॻंदो सुबुह खां राति ताईं कमु हलंदो ई र रहंदो न हींअर हा हींअर किथे हले पियो किथे मां आयो आहियां हिते मुंहिंजा मज़दूर कमु वेठा कनि पोइ तव्हां मूंखे जॾहिं सॾु करायो मां अची वेंदुमि मां जॾहिं फ्री थींदुमि तव्हांखे फ़ोन करे लाईंदुमि हा हा साईं अचो तव्हांजो स्वागत आहे अचो चांहि पाणी पी वञो नास्तो करे वञो हा साईं ज़रूरु छो न मां तव्हांखे एड्रेस मोकिलियांव थो अचो तव्हां आरामु सां अचो काई दिक़त कोन्हे ठीकु आहे साईं मोकिलियांव थो जय झूलेलाल